رقص لوگوں کو خوش وہ ہست مند رہنے میں اس لیے مدد کرتا ہے کیوں کہ جب وہ لوگ رقص کرتے ہیں تو ان کی پوری جو باڈی ہے وہ مطلب پوری باڈی کا نا ایکسرسائز ہوتی ہے پوری باڈی کے پارٹس ہلتے ہیں تو ان کا ایک دم شریر جو ہے ایک دم ہیلتھ ہیلدی رہتا ہے کوئی بھی مطلب ان کو اچانک سے بیماری نہیں ہوتی اس طرح سے ایک طریقے کا اگزامپل ہے کہ یوگا ہو رہی ہے ان کی ان کا صبح ہی صبح میں کر رہیں تو ان کی جو ہے ایکسرسائز ہو رہی ہے تو باڈی چلتی رہتی ہے باڈی کے پارٹس ہلتے رہتے ہیں اس لیے ان کا جو شریر ہے ایک دم ہیلدی رہتا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اور جو یہ لوگ ہیں یہ خوش اس لیے رہتے ہیں کیوں کہ ان کی جو ہے نا نیڈ ہوتی ہے مطلب ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈانس کرنے کی ان کا من چاہتا ہے ایر اندر سے خوش رہتے ہیں ڈانس کر کے کچھ لوگوں کا کریئر ہوتا ہے ڈانس میں تو وہ لوگ اپنے کریئر پہ فوکس کرتے ہیں ان کو اس لیے ڈانس پسند ہوتا ہے کیوں کہ ان کا کریئر جو ہے آگے کا پورا ڈانس کے اوپر ہے تو وہ لوگ ڈانس پہ فوکس کریں گے اور ان کو اس چیز سے خوشی ملے گی بس